ہمارے شہر ميں ايک باک شاہى پارک ہے ہم لوگ وہاں پر جاتے ہيں انجوائے کرنے اور وہاں پر اس ليے پسند ہے كہ وہاں پہ سارى فيملى لوگ ہى آتے ہيں اور وہاں پہ بہت ہى مشينيں ہيں ٹرين بچوں كے ليے ہے وہاں پر لگى ہوئى اور پيڑ بہت زيادہ ہيں فاؤنٹین چلتے ہيں فوارے مطلب چلتے ہيں تو وہاں پر شام كے ٹائم بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ وہيں جاتے ہيں گھومنے تھوڑى دير بيٹھو وہاں پر سكون سے آرام مطلب فيملى والے ہوتے ہيں ان سے بات چيت ہوتى ہے بہت سے جان پہچان والے مل جاتے ہيں ان سے بات چيت ہوتى ہے تو تھوڑى دير وقت گزارنا وہاں پر بہت اچھا لگتا ہے